पशुपालन करण सां असांखे गायूं मेंहिंयूं पालूं था त उनमां असांखे खीर मिले थो खीर असां डेरीअ ते ॾेई था सघूं ऐं घरु घरु वञी करे विकिणी था सघूं यां त असां खीर मां ॾही ॼमाए सघूं था ॾहीअ खे असां विकिणी सॻउं ता ॾहीअ मां मखण कढी सॻउं था मखण मां गिह कढी सघूं था गिह जो व्यापार भी करे सघूं था इनखां अलावा असां वञी करे डेरीअ ते खीर ॾेई था सघूं डेरीअ वारो उनमां मिठाइयूं ठाहे करे विकिणे सघे थो इन खां अलावा असां मशीन जो धंधो करे सघूं था मशीन जो हिकु धंधो करण खां पोइ अलावा उनखां अलावा असां भाॼियुनि जो धंधो करे सघूं था फल फ्रुट जो धंधो करे सघूं था गुलनि फुलनि जो धंधो करे सघूं था इहे सभु वापार असां लाइ सुठा ऐं सुहिणा आहिनि इहे सभु असां करे सघूं था पिया मार्केट में वञी करे खीर विकणी सघूं था ॾही विकिणी सघूं था पिया मखण ठाहे करे उनमां गिह कढी करे गिह विकिणी सघूं था गिह जो वापार करे सघूं था इनखां अलावा असां भाॼियुनि जो धंधो करे सघूं था